मुंहिंजी सभिनि खां वधीक ताकतु हीअ आहे की जंहिं कॾहिं मां कमु कमु करण लाइ वठजंदो आहियां त हूअ कमु किए बि करे मां पूरो कंदो आहियां जेंसि तई उहो कमु न थींदो आ मां कुझु बि ॿियो कंदो न आहियां जेंसि तई हो कंप्लीट न थींदो आ मां उहो कमु करण ई ट्राए कंदो रहंदो आहियां ऐं मुंहिंजी सभिनि खां वॾी कमजोरी हीअ आहे अगरि मां दीमाग़ु में कुझु ॿिया वीचार अचंदा आहिनि त अगरि मां थोरो दुखी हूंदो आहियां त मां कहिड़ो बि कमु में ध्यानु न लॻाई सघंदो आहियां मुंहिंजो ध्यानु एॾे ओॾे वेंदो आहे